हाँ मैं पाँच तारीख बोल सकता हूँ नौ जून उन्नीस सौ इक्यानवे छब्बीस अप्रैल उन्नीस सौ संतानवे बारह अगस्त उन्नीस सौ छियासठ इकत्तीस दिसम्बर दो हज़ार बीस एक सितम्बर दो हजार उन्नीस